आबादारिफोरा जुनारफोरनि खि हासारफोरखौ सिगांग्रो हाखर जावग्रोनानै लायो हाखर जावनानै बिसोरो जुनारफोरनि खि हासारफोरखौ गारहरो गारनानै गारनानै उनाव बिसोरो हासार खालामो हासार खालामखांनानै बिसोरो आबाद मावदोंब्ला आबादाव सिगांग्रो सारग्रोनानै लायो सारनानै उनाव हालेवहोनानै बिसोरखौ मुजिहोना मैगं थायगं एबा जिखिजाया आबाद मावनायफोरावनो बिसोरो बाहायो आबादारिफोरा जुनारफोरनि खि हासारफोरखौ बिसोर आबाद जोबोद गुवार मावनायावबो सारनानै होनाय जायो जुनारफोरनि खि हासारफोरा सुबुं माहारिनि आबाद मावनायाव जोबोद मदद खालामो आरो मैगं थायगंफ्राबो मोजाङै देरबोयो जानाय लोंनायफोरावबो जेबो खहा जाया भिटामिन जायो